अस उधमपुरे गी जन्ने उधमपुरे गी जन्ने तुआहीं जाना होऐ ते तां बी बड़ा कराया लगदा ऐ अस केह् करी सकने आं अस गरीब आदमी बचैरे गरीब आदमी आं उधमपुरे गी जाना होऐ ते चाली रुपे लेई लैन्ने भाएं कोई एह्की बाहरी उप्परा चढ़े ते ओह्किया उतरी आ कराया उनें उन्ना गै लैना हैं अजकल कोई इयां ओह् नेई करदा है कि चलो एह् गरीब आदमी ऐ एहदे कोल नेई होङन अस नेईं लैंदे अडि़ये लोग लेई लैंदे अस गरीब आदमी बचैरे केह् करना असें देना पौंदा है ओहदे बाद च जाओ उत्थै उधमपुर जाओ उत्थै बी कदें किश खरीदना पौंदा कदें किश खरीदना पौंदा पैसै गै उनें लेते होंदे ते असें केह् खरीदना गरीब आदमी उधमपुर केह् करी सकने आं अस ते उत्थुआं औने आं ते थांए थांए गड्डी रुकदी है हूं